हम सर्दी ठीक करयके लेल हमरा गाममे अनेक लोकप्रिय उपाय अछि सभसँ पहिला उपाय छै काढ़ा पिबयके एहि काढ़ामे तुलसीके पात काली मिर्च आओर आर पातसभ दयके आ काढ़ा बनायल जाय छै ओ काढ़ा पिएसँ जे छै आम सर्दी जल्दिए ठीक भए जाइत छै आओर भी ढेर सारा आओरो चीज छै ग्रामीण स्तरपर जेकि सर्दीके लेल छै जेना मधुमे तुलसीके रस मिलाइके ओकरा यदि पिआ देल जाइ तऽ ओहोसँ जे छै से सर्दी छुटि जाइ छै तकरबाद जे छै काढ़ा पिएसँ भए गेलय आ बाकसके पत्ता जे छै ओहोसँ सर्दी जे छै से बड़ा जल्दी दूर भए जाइछै इएहसभ तरीकासँ आम सर्दीके ग्रामीण स्तर पर ठीक कयल जा सकैत छै